बैंक आ बीमाक जँ हम बात करी

लोकक मानसिकतामे एक़रा प्रति जागरूकता आयल अछि लोक स्वयं बैंक पहुँचैत छथि अपन बीमाके बात करै छथिन बैंक आ बीमा एजेन्सीक सम्बंधमे जे हम बात करी तऽ बैंक द्वारा एतय सी एस पीक निर्माण कयल गेल छै जतय बेरोज़गार युवकके नौकरीकेॅं से नौकरी तऽ नहि कहल जाय लेकिन हुनका सी एस पीके माध्यमसॅं अर्थ उपार्जनके व्यवस्था बैंक द्वारा कयल गेल अछि बैंक आ बीमा दूओ हम अहाँकेॅं जानकारी दी की जे नन बैंकिंग सेहो एतय प्रारम्भ अछि किछु लोक जे छै से बैंकसॅं भिरकऽ जे छै से घरे घरे जा कए आओर लोकसभके जे छै बीमा कऽ रहल छथिन ओकर लाभ ओकरा भेटियो रहल छै बाक़ी एजेन्सी जे मने धारक लोक छैथ जिनका तकर कमीसन सेहो भेट रहल छनि तऽ एहि प्रकारके जे हम बात करी तऽ बैंककेॅं माध्यमे से सी एस पीके माध्यमसॅं किछु बेरोज़गार युवककेॅं रोज़गार ज़रूर भेटल अछि नौकरीके आसार हमरा बुझलासे अखन धरि नहि भेटलै यऽ एकर लाभ मुदा लोकके ज़रूर भेंट रहल छैन